हाँ बोलिए हाँ हम नर्सरी से बोल रहे हैं गेंदा है गुलाब है चमेली है बेली है गुड़हल का फूल है चंपा का जो है वह पड़ जाएगा तीस रुपया चमेली का बीस रुपये और बेली का दस रुपये गुड़हल का पैंतालीस गो रुपये पड़ेगा हाँ हाँ आम का भी पौधा है आम का पौधा का साढ़े तीन सौ रुपये है हाँ तो आइए ना हाँ हाँ हाँ सब है हाँ हाँ आमला का है

हाँ हाँ हाँ हाँ संज हँ संजीवनी बूटी भी है अच्छा ठीक है तो ह आइए यह दुकान खुला हुआ है आइए आम है आपको मालदह का पेड़ है बीज्जू है मिठुआ है अथी कक अथी बीज्जू का पडे़गा दो सौ बारह रुपया और यह मालदह का पड़ जाएगा साढ़े तीन सौ आएँ हँ आइए न त कम थोड़ा कर देंगे दस रुपया घटा देंगे सब में हँ लीची का भी है लीची का लीची का पड़ जाएगा वही पौने दो सौ पचहत्तर रुपया होगा हाँ हाँ और का भी है औरा का आपको डेढ़ सौ रुपैया होगा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अमरुद है अमरुद अमरुद भी रखे हुए हैं उसकप है पिच्चासी गो रुपया एक पेड़ का दाम सीताफल भी है सीताफल भी है उसका आपको पड़ेगा एक सौ बारह रुपया एक सौ बारह रुपया उसका परेगा हँ शरीफ़ा भी है सरीफ्फा भी है उसका भी आपको एगो पेड़ का पड़ जाएगा सवा सौ हँ बरहर भी है बरहर भी है आइए